जय झूलेलाल असांजो ईष्ट देव श्री झूलेलाल जी नमस्कार जो चालीहो शुरू थींदो आहे सोलहं जुलाई चोवीह अगस्त ते चालीहो पूरो थींदो आहे ऐं नेहरू नगर में असां सताईस अगस्त हर साल धूम धाम सां मेलो कढंदा आहियूं इन करे जो चालीह ॾींहं असांजो जो हूंदो आहे इहो मेलो नेहरु नगर में जोत ॿरंदी आहे चालीहे जी ऐं रा शाम जो भॼन कीर्तन थींदो आहे भॼन ॻाईंदा आहिनि झूलण जी आरती कंदा आहियूं परशाद सेसा लंगर चालीह ई ॾींहं हलंदो आहे ॾाढी महिर आहे झूलेलाल जी कंहिं ॻाल्हि जी कमी न रहंदी आहे चालीह ॾींहं पतो ई न चलंदो आहे की कीअं बीतजी विया एॾो मन प्रसन्न रहंदो आहे त असां उन्हनि ॾींहनि में चलीह ॾींहनि में जेतिरी झूलेलाल असांखे हिमत ऐं समय ॾींदो आहे असां उनमें पंहिंजो समय ॾींदा आहियूं सेवा में मुहिंजो घोट उहो बि सरकारी करमचारी रिटायर्ड आहे उहो बि सिंधी पंचायत में कैशियर जे पद ते निव निर्वाचित आहिनि ऐं उहे बि सॼो हिसाब किताब मंदिर जो उहे रखंदा आहिनि ऐं म चाहींदा आहिनि की जितनी जादा इनकम जेतिरी बचत जेतिरो मंदिर खे अॻिते वधाइणो आहे इन सभु कमनि में हूअ अॻिते रहंदा आहिनि ऐं असां ॿई मां बि जेतिरो समय हूंदो आहे झूलेलाल जी किरपा हूंदी आहे अची करे मथो टेकींदी आहियां चालीह ॾींहं ऐं जेतिरो सेवा जो मौक़ो मिलंदो आहे झूलेलाल कराईंदो आहे त पंहिंजे समय ऐं हेल्थ जे हिसाब सां हथ जोड़े उन लाल जे चरणनि में उपस्थित थींदा आहियूं जय झूलेलाल इन बहाने जोत संगम थींदो आहे ॿहराणो साहिबु थींदो आहे ॿिया दिल्लीअ जी माण्हू जंहिंसां मिटु माइटु जेके असां गॾु मिल बि न सघंदा आहियूं इन बहाने जोत संगम में मिलंदा आहियूं हो बि ईंदा आहिनि असां बि हुननि वटि वेंदा आहियूं जोत खणी ऐं पाण में असांजा पुराणा दोस्त मित्र रिश्तेदार सभु मिलंदा आहियूं त ॾाढी खुशी थींदी आहे के झूलेलाल इन बहाने हर साल असांखे पाण में मिलाइ त अथस सेसा खाईंदा आहियूं ॾाढी सेसा में बरकतु हूंदी आहे ॾाढी मिठी से सेसा हूंदी आहे मुंहिंजे लाल जी ॾाढो आनंद ईंदो आहे असां त चवंदा आयूं जल्दी चालीहो अचे त ब लाल जा दर्शन कयूं ऐं सेसा खाऊं जय झूलेलाल